मां कोशिशि कई आहे ॾिसण जी अ पखियुनि खे राति जो कंहिं कंहिं महिल कबुतर या कांव असांजे दरियुनि ते अची करे वेहंदा आहिनि बाल्कनियुनि में पंहिंजी मुंडी हेठि करे वेहंदा आहिनि ऐं ॿियो असां परिवार सां गॾु मां सिंगापुर वई हुयमि जिते उन्हनि असांखे राति जी सफ़ारी बर्ड वाचींग जी ॾेखारी जिते असां बर्ड्स ऐं कुझु जानवर बि ॾिठा पर जीअं त राति हुई इनकरे असांखे पखी चङी तरह सुञाणण में न पिया अचनि इनकरे असां पर चमकनि उन्हनि जी अखियूं इअं पई चमकनि जीअं चीदा एॾियूं सुठी चमकनि पयूं असांखे ॾाढो मज़ो आयो उते ॾिसणु में पखियुनि खे